हम अपने खेत में समय बिताते हैं जाते हैं वो लहसुन बोए हैं धनिया बोए हैं उसको अपना घास ओस कुल निराते हैं सारा दिन जिससे कुल समय हमारा वहीं में बीत जाता है छोटी सी मड़ई बनाए हैं मड़ई बनाए हैं अपना लहसुन है और यह जो है धनिया है गेहूँ में बहुत घास हो गई है हम घर से खाना बनाते हैं अपने परिवार के हमारे दुई ठो बेटे हैं पति हैं अपना खाना ओना बना लेते हैं बना कर हम लोग सीधे से खेत में चले जाते हैं खेत में बहुत घास है गेहूँ में उसमें गेहूँ में घास निकालते हैं जब कुछ समय के बाद हमारी जो हम थक जाते हैं तो मड़ई चढ़ाए हैं कुछ देर तक हम आराम कर लेते हैं आराम करके फिन अपने खेत में निराई गोड़ाई हम लोग शुरू कर देते हैं उसमें जो हम उधेहूँ बोए हैं प्याज़ बोए हैं पियाज में बहुत घास है घास भी निकालते हैं लहसुन में भी घास है अब अपना यह खाद ओद जो भैंस के खाद है उसमें खाद ओद छिड़कते हैं सारा दिन हम उहै में खेत में बिता देते हैं वहीं पर रहते हैं अपना घास ओस कुल निकालते हैं उसमें से ए लहसुन है धनिया है कुल है ये जो घास उसमें भरी है तो वही घास निकालते हैं हमारी सेहत के लिए ये सब काम करने से ज़्यादा ही अच्छा है अब हम लोग जब काम कर लेते हैं इसको तो सही हो जाता है पानी उसमें डालते हैं ये पेड़ पौधा है जो दिन भर उसी में हम लगे रहते हैं ये जैसे जामुन के पेड़ हो गया ये कटहल के पेड़ हो गया कुल हमने लगाए हैं अमरूद के पेड़ हो गया उसको गड़हा बना कर खूब अच्छे से उसमें पानी डालते हैं तभी तो फल निकलेगा ये सब हम लोग वहीं पर दिन भर काम करते हैं गोभी का पत्ता लगाए हैं गोभी में भी पानी डालते हैं अब पानी से सिंचाई है सिंचाई लगाना है तो अब गये हैं सबेरे से निकल गए घरे से काम से तो उधरै सारा दिन उहैं खेत में बीत जाता है अपना दिन भर काम करते हैं उसमें खेत में उसको पानी लगाते हैं क्यारी बना बना कर उसमें वो क्यारी भरते हैं वो क्यारी भरते हैं लहसुन में पानी भी भरते हैं सब लोगों में सब को पानी देते हैं पेड़ पौधों के सारा दिन हमारा वही बीत जाता है काम में काम करते रहते हैं हमार कुछ जो हमा हम हम लोगों को कोई ओइसे की ज़रूरते नहीं है ये दवा दुवा के कोई ज़रूरत नहीं है इसलिए कि हम लोग बहुत ज़्यादा से किसानी में हम लोग इसी दोपहर के दो बजे से चले जाते हैं खेत में दोपहर में दो बजे से चले जाते हैं तो उसी में हम अपना काम करते रहेते हैं ये गेहूँ में घास है वो तीन चार खेत है उसमें घास निकालते रहते हैं सारा दिन बीत जाता है कभी कभी जब थकान आ जाती है तो घड़ी घंटा सोहता लेते हैं सोहता के बैठ जाते हैं उस खेत में अपना सोहता लेते हैं एकाध घंटा फिन उसमें हम अपने खेत में लग जाते हैं हमारे उसे वो उसमें कुछ में कोई परेशानी नहीं है कुछ काम उसी में हम लोग कर लेते हैं ये जो टमाटर हमने बोया है टमाटर के भी उस पर खाद ओद अपना क्योंकि भैंस वाली खाद जो है उसमें लगा कर डाल देते हैं अगली बगली से मतलब माटी हटा कर उसमें खाद डाल देते हैं हमने प्याज़ भी जैसे बोया है तो प्याज़ में भी काम हमारा है उसको ये छोटी छोटी क्यारी बना कर उसमें भी हमने पानी सिंचाई हो गया ये जो खाद है भैंस वाली खाद है ये भी हम उसमें डालते हैं अभी लहसुन में भी डालते हैं खाद जो धनिया है हमारी धनिया में ही डाल देते हैं हर एक चीज़ में ये भैंस के खाद हमारी कुल चीज़ में हमको काम में आती है हर एक चीज़ में हमने ऊ भी ऊ भी बोआ है ये जो जेठ वाली होए ये हो गई का एहो जेठ वाली ये उरदी हो गई उरदी में हम छींट सकते हैं अपना खाद ये भैंस वाली खाद उरदी में भी छींट सकते हैं और उरदी बोए हैं और धनिया पलकी ये सब हम लोग बोए हैं हर एक चीज़ धनिया पलकी बोए हैं तो उसमें भी अपना ये खाद छींट सकते हैं जिसमें हमारा काम दिन भर हमारा लोग का काम उसी में हम सुबह से जब चले जाते हैं तो हमारा दिन भर सारा दिन उसी में बीतता है अपना निराई गोड़ाई ये जो है कुल काम है और हर एक चीज़ काम उसी में हम करते रहेते हैं अपने खेत में लपटियान रहेते हैं ये छोटी छोटी है क्यारी बनाते हैं जो पेड़ पौधा है उसको पानी खाद ये सब हम लोग करती हैं दिन भर हमारा सारा दिन उसी में निकल जाता है उसी काम में लगे रहेते हैं हर वक़्त लगे रहते हैं इसलिए कि हम लोग के पास एक यही काम है और तो कुछ काम नहीं है यह यह से हम लोग हैं देहात के आदमी यह से कुल काम यही हम लोग करते हैं या खेत बाड़ी के ये जो गेहूँ में बहुत घास होती है एखी एक होती है जो गेहूँ के तरा घास होती है वो गोहूँ गेहूँ के तरा घास होती है उसमें दिन भर उसी को मा कर निकाले फिर ओकरे बाद बेटे जाते हैं तो लाद कर उसको घास ले आते हैं घर पर ले आते हैं घर ले आते हैं तो उसको कबार मार कर तो भैंस के खिलाते हैं इसी में हमारा लोग का गुजारा बसर हो रहा दिन भर हमारा लोग के यही काम कर रहे हैं दिन भर यही काम होता है भैंस गोरू के देखभाल करना खियाना पियाना और उसको नहलाना धोवाना कुल यही दिन भर हमारा लोग का काम करता रहता है हमरे लोग के कुछ ओसे ओसे जरूरत नहीं है ये जो दवाई ओवाई ये वैद्य की हो करते हैं डाक्टर के पास जब हम लोग यही काम करते हैं तो हमको हम लोग को तो ज़रूरत नहीं है दवाई सुइयो की हर एक चीज़ की कुल काम हम लोग यही करते हैं भैन कि हमारा स्वास्थय भी सही है दिन भर हम लोग जब खेत में रहते हैं एहमा कुल ओइसे काम करना जो आदमी बैठा रहता है घरे में उसको ज़्यादा से बिमारी आती है हम लोग तो खेत में काम कर रहे थे दिन भर हमार लोग के शरीर मजी रहती हर एक चीज़ काम कर लेते हैं तो हमा हम लोग के कुछ भी नहीं ओ फर्क पड़ता है हम लोग सुबह से उठ जाते हैं चूल्हा बर्तन खाना पीना बना लेते हैं बना कर अपने खेत में चले जाते हैं और ये जो सब चीज़ है अपना खेत है तो उसमें दो तीन खेत हैं तो उसी में हम लोग गेहूँ सेहूँ में घास फास माघते हैं खियाते पियाते हैं यही काम है भैंस के भैंसों के लिए ले आते हैं तो भैंसे के अपन कबार मार कर उसके खिलाते हैं यही हमारा लोग के काम है दिन भर इसलिए हमारा पाचक सेहत सही है जो आदमी नहीं काम करता है उसको सेहत नहीं सही होती इसलिए हम लोग सुबे उठ कर जाते हैं उधर बाहर भीतर जाते हैं उसी लिए कि हमारा लोग का सेहत सही रहती है घूमते टहलते हैं सुबह से